मछली मछली को समुद्र में पकड़ने से ले करके बाज़ार में बेचने के लिए हमलोग पहले मछली को बीज गिराते हैं मछली पालन करते हैं उसके बाद मछली को जब बड़ी हो जाती है तो हम उसको पकड़ते हैं मछली पकड़ करके और हमलोग बेचते मछली जो पालता है वह मछली निकालता है मछली निकाल करके बेचता है जो व्यापारी लोग हैं वह मछली खरीदते हैं खरीद करके ले जाता है बाज़ार में ले जाता है गाँव में ले जाता है शहर में ले जाता है उसको किलो दो किलो भाव करके बेच लेता है उसमें उसको जो प्रॉफ़िट होता है पहला नम्बर तो मछली वाला को जब मछली बेचने के लिए लेता है तो उसको मछली ज़्यादा दिया जाता है दो किलो अढ़ाई किलो पाँच किलो मछली जैसे जितना लेगा उस हिसाब से उसको ज़्यादा दिया जाता है जो उसमें इनकम हुआ हम जो मछली ज़्यादा हुई उसमें इनकम होता है जो पूँजी लगी वह पूँजी तो पूँजी रह गई और जो बिक्री होने के बाद जो बची वह मछली वाले की हो जाती है मल्लाह मछली बेचता है और जो मछली मल्लाह मछली पालन करके बेचता है जो बाज़ार में बेचने वाला है गाँव में भी हमलोग के यहाँ गाँव में भी बेचने आता है साइकिल पर माथा पर मोटरसाइकिल पर जो गाँव समाज के लोग हैं वह लेते हैं बनाते हैं खाते भी हैं और बाज़ार में भी बेचता है जिसकी मर्ज़ी होगी बाज़ार से लाया और जिसकी मर्ज़ी हुई गाँव में लिया